तकनीकी समाचार उद्योगसँ आइ काल्हि जे छै से सभ लोगके बहुत अच्छा मदद मिल रहल छै कोनो भी न्यूज कतो भी कोनो भी घटना होइत छै तऽ दुनिआके कोनो कोनामे तऽ ओ लोग आइ घर बैठल अपन टी वी पर मोबाइल पर जे छै से तुरन्त ओ न्यूजके प्राप्त करि लए छै जाहिके कारण ओकरा तुरन्त खबर मिल जाइत छै जे कि कतए की अभी भए रहल छै आओर की दशा छै की स्थिति ओतऽ उत्पन्न छै ओतऽ जाना चाही कि नहि जाना चाही तऽ हमरा लागि रहल छै जे ई बहुत अच्छा बात छै कि तकनीकि समाचारसँ उद्योगके जे छै से बहुत सलाह मिल रहल छै दोसर चीज इहो देखल जाइ छै जे ई उद्योगपतिसभ जे छै मतलब जेनाकि शेयर मार्केट छै तऽ कोन चीज कतय की ऊपर छै कि नीँचा छै इहोसभ देखल जाइत छै तऽ तकनीकि समाचार बहुत मदति कए रहल छै उद्योगके मामलामे भी आओर लोककेँ अपन निजी जीवनमे भी तकनीकि समाचारसँ बहुत फायदा मिल रहल छै